जी मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी कैब का उपयोग किया था जी एम पी नगर से न्यू मार्केट के लिए जी तो मेरा पर्स आपकी कैब में रह गया है क्या आप देख कर बता सकते हैं आपकी पिछली सीट पर होगा जी हाँ हाँ वह काले रंग का है जी लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता दरअसल क्या है कि मेरे सारे पैसे उसी में रखे हुए हैं जी तो क्या आप मुझे ये वह वापस करने के लिए आ सकते हैं जी मैं अभी न्यू मार्केट पर ही खड़ा हूँ

तो आप आ जाइए मैं आपको यहीं मिलूँगा जी धन्यवाद